असां सभु सिंधी आहियूं ऐं असां सभिनी खे मूंखे लॻे थो कि कहिड़े न कहिड़े नमूने हरहिक पसंदि जो खाधो असांजो सभिनी जो ज़रूरु हूंदो पर अगरि मुंहिंजी ॻाल्हि चई वञे त मूंखे सिंधी खाधो जामु पसंदि आहे चाहे हू कढ़ी चांवर हुजनि या पोइ असांजा जेका सिंधियुनि जा पटाटा थींदा आहिनि उहो बि जामु लज़ीज़ थींदा आहिनि असांजे घर में ऊअं सिंधी खाधो रोज़ु ठहंदो आहे ऐं उनमें सिंधी कोकी थी वई सिंधी पराठा थी विया कढ़ी चांवर थी विया या कोई हलुओ जेको आहे हू बि ठहंदो आहे त बसि उहो चओ कि असां उंगलियूं चटंदा आहियूं बसि इहो चयो कि उंगलियूं चटण जो मन कंदो आहे छो कि सिंधियुनि जो खाधो ई अहिड़ो लाजवाब ऐं लज़ीज़ थींदो आहे त जेको बि खाए त हू बसि दीवानो थी वञे मां अगरि तव्हां सां पुछां कि तव्हां खे इंडिअन पसंदि आहे इटेलिअन पसंदि आहे सिंधी आयो त सिंधी खाधो पसंदि आहे पंजाबी आयो त पंजाबी खाधो पसंदि आहे कहिड़ो खाधो कहिड़े नमूने जो खाधो तव्हां खे पसंदि आहे त छा जवाबु ॾींदा मूंखे ईअं थो लॻे कि ॾिसो छा थींदो आहे कि हर को माण्हू जॾहिं पंहिंजे नंढपण में जेको बि शइ खे जेकी बि शइ खे पसंदि कंदो आहे ऊ ताउमिरि हुनखे पसंदि ईंदियूं आहिनि कुझु माण्हू आहिनि जंहिंखे खाधो खाइणु जामु पसंदि आहे ऐं कुझु आहिनि जेके खाधो भले न मिले पर खपे त टेस्टी खाधो खपे लज़ीज़ ऐं लाजवाबु खाधो खपे न त पोइ हू बुख्या बि रहंदा पर खाधो खाईंदा त मस्तु महांगो भले हुजे उनजी चिन्ता या परवाह हुननि खे न थींदी आहे ऐं कुझु माण्हू अहिड़ा बि थींदा आहिनि जंहिं खे बसि पेट भरण जे लाइ खाधे जी ज़रूरत हूंदी आहे छो कि उन्हनि खे कम ई एतिरा हूंदा आहिनि कि हू पंहिंजे खाधे ते ध्यानु नथा ॾेई सघनि ऐं अॼु कल्ह बि हिकिड़ी ॻाल्हि थी वयी आहे कि हर को माण्हू पंहिंजे घर में कम वारी माई खे रखंदो आहे ऐं कम वारी माई त सिंधी थींदी ई कान्हे त सिंधियुनि माण्हुनि खे थोरो सो तरसणो पवंदो आहे मतिलब कि सिंधी खाधो मिलंदो ई न आहे पर मां इहो ज़रूरु चवणु चाहींदुमि कि अगरि असां सिंधी आहियूं त असांखे सिंधी खाधो ठाहिणु ज़रूरु सिखणु घुरिजे ताकि असांजी को बि ज़रूरत हुजे को बि मन हुजे हू मारियो न वञे